हाँ जी हेलो मैम बोलिए हाँ आना चाहिए था मैम रूम नंबर क्या है आप का थ्री ज़ीरो वन मैम आप ने कब रूम लिया है आप मुझे समय बता सकते हैं क्या सुबह ही रूम लिया है थ्री ज़ीरो वन फ़ोर्थ फ़्लोर अच्छा अच्छा मैम आप बता सकते हैं कि आप को खाने में क्या चाहिए मैम मेन्यू में हमारे यहाँ वेज और नॉन वेज दोनों हैं आप जो भी बोलेंगे हमारे कुक तुरंत ही बना के आप के रूम तक पहुंचा देंगे हमारे यहाँ अभी फिलहाल है पाव भाजी और छोले भटूरे पालक पनीर की सब्ज़ी पालक और आलू की सब्ज़ी पूरी और क्या ऑउट इंडियन हाँ इडली डोसा सांबर और उतप्पम क्या चाहिए आप को मैम छिक है ठीक है मैम हमारे यहाँ इडली में मसाला इडली भी मिलती है क्या आप ट्राइ करना चाहेंगी ठीक है और मसाला डोसा हमारे यहाँ बाहुबली डोसा के नाम से फेमस है क्या आप बाहुबली डोसा खाना चाहेंगी या सिर्फ़ मसाला डोसा बाहुबली डोसा ठीक है मैम तो मैम आप का ये ऑर्डर आप को आधे घंटे में आप के रूम में मिल जाएगा और आप पैमेंट रिसेपसन पर आ के कर धीजिएगा ठीक है ठीक है मैम जी जी जी जी मैम उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा ठेक है ठीक है मैम कॉल करने के लिए धन्येवाद